हाँ जी हम इंटरनेट और फोन और इन चीज़ से एक बार हम बाहर घूमने गए थे तब थोड़ा ब्रेक लिया था इन चीज़ों सें टेक्नौलौजी हम मनाली शिमला कसौली इस साइड गए थी घूमने तो वहाँ नेटवर्क इसु भी था और इक अलग ही फिल एक अच्छा लगता है की एक आप नेचर के साथ हो इसलिए फोन यूज़ करना भी कोई सेंसिबल चीज़ नहीं लगती है कि आप इतनी दूर घूमने आए हो और आप एक टेक्नौलौज़ी की पीछे भाग रहे हो दिन भर उसी में रहना कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है इसलिए हमने बहुत अच्छे से ट्रैवलिंग करी बहुत सारी चीज़ें करी वहाँ हमने हौट एयर बलून में घूमें हम और हमने वहाँ इस्नों इस्कैटिंग होती है वो भी करी एक और एक बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ है कि एक ट्रेडिसनल ड्रेसें होती हैं तो वो पहनकर हमने फोटो खींचवाए और हम थोड़ा ऊपर रोहतक पर गए थे तो वहाँ पर हमने बर्फ़ देखी और इस्नों फोल हो रहा था सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और फ़िर एक इस्नों मैन बनाया वहाँ बर्फ़ का वो और उसके साथ बहुत सारी फोटोज़ क्लिक करीं और एक मंदिर हैं वहाँ जहाँ एक मूवी की जब वी मैट की शूटिंग हुई थी वह देखा हमने और याक होते हैं वहाँ याक के साथ हमने फोटो खींचवाया और छोटी छोटी रैबिट्स भी होते हैं व्हाइट कलर वाली उनके साथ भी हमने पिक्चर्स क्लिक करी और बहुत इन्जॉय किया नेचर के साथ और बहुत अच्छा लगा